हेलो नमस्ते मैं नमस्कार सर मेरा मोबाईल खो गया है इसलिए मुझे कॉम्प्लेन लिखवानी है जी सर मैं दिल्ली जा रही थी दरभंगे से दरभंगा से निकल ही रही थी इसी बीच रस्ते में मेरा मोबाईल खो गया है इसलिए मुझे कंप्लेन लिखवानी है क्या सब लगेगा कंप्लेन लिखवाने के लिए और ई एन ई ई एम ई सर मेरा मोबाईल को ब्लॉक करवाना है और मेरा मोबाईल जो खो गया है वो विवों का मोबाईल था इसके लिये मुझे कंप्लेन लिखवानी थी नहीं सर बस में ही खो गया मालूम नहीं और एक और मोबाईल है जिसको मैं मुझे बंद करवानी है वो ई एम ई का मोबाईल

विवों का था तो ठीक है सर मैं सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आती हूँ और थाने पर और आप मुझे कंप्लेन लिख दीजिए रिक्शा

ठीक है

ठीक है नहीं सर कितने बजे हम थाने पर पहुँचे ठीक है सर ठीक है सर मैं